भारत के लोग मे बाकी दुनिआ के अपेक्षा मान्यता क्रिया कलाप मे बहुत अन्तर छै मुख्य मुख्य छै की एते लोग ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट करय लय मूर्ति पूजा पर विशेष जोर दै छथि सब ठाम कोनो नहि कोनो देवी या देवता के मूर्ति आर पूजा भेटत कतौ पाथर छै तऽ पूजा करऽ लगै छथिन ई सबटा भारत देश मे होइत अछि एकटा आर विशेषता अछि की एतुका लोग कोनो काज के पाप या पुण्य के हिसाब मे देख कऽ ओ काज करैथ या नहि करैथ